नमस्ते आंटी आंटी हमें न पौधे लगवाने थे अपने घर पर तो मुझे कहीं से पता चला था कि आपके वहाँ मिलते हैं तो क्या कितने मतलब किस प्रकार के पौधे रखती हैं आप अच्छा मतलब अच्छे हैं पौधे मतलब बढ़िया से देखने में अच्छे हों हाँ तो वही हमें चाहिए थे कम से कम पचास पौधे हमको चाहिए थे तो हाँ तो यही कहे रहे थे कि आप दस दस पीस हर एक का भेज़ दीजिएगा और ये बताइए आप पौधे के साथ गमला देती हैं या मतलब गमला अलग से लेना पड़ेगा अच्छा अच्छा अच्छा गमले के साथ लगभग मतलब पचास रुपये का पड़ेगा हाँ हाँ तो ठीक है आप देख लीजिए थोड़ा सा कम कर लीजिएगा लगभग चालीस रुपये का लगा दीजिएगा गमले सहित पौधा तो हमको पचास पीस भेज़ दीजिएगा तो आप कैसे भेजेंगी मतलब हम लोगों को लेने आना पड़ेगा या आप भिजवा देंगी हम आपको एड्रेस दे दें कि अच्छा अच्छा अच्छा तो आप भिजवाएंगी तो लगभग कितना बढ़ जाएगा रेट आच्छा अच्छा चलिए ठीक आप भेजवा ही दीजिएगा क्योंकि अब ले जाने का तो वो हो नहीं पाएगा आप भेजवा देंगी तो ठीक रहेगा और पैसे हम आपको जो देने आएगा पौधे हम उसी को पैसा दे देंगे या हमको देने आने पड़ेंगे पैसे हाँ हाँ वही मतलब हम उसी को दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है हाँ हाँ हाँ और अगर और भी अच्छे हों पौधे मतलब इसके अंदर भी कोई हों बढ़िया तो वो भी भेज़ दीजिएगा और अगर आपके वहाँ कोई मतलब इसको लगाने वाला भी हो पौधे लगाने वाला तो मिल जाए तो बताइएगा है कोई जो मतलब पौधा अच्छे से अच्छा उसका लेबर चार्ज अलग से पड़ेगा लगभग कितना पड़ जाएगा एक लेबर का अच्छा अच्छा चलिए ठीक है आप भेज़ दीजिएगा लेबर भी साथ में भेज दीजिएगा और हम उसकी लेबरी और आपके जो पौधे का रेट जितना है पैसा सब एक साथ दे देंगे हाँ तो चलिए ठीक आप भेजवाइएगा हमें फ़ोन करिएगा ठीक है हाँ भेजवाइएगा हम आपको एड्रेस भी बता देंगे चलिए चलिए ठीक है नमस्ते आंटी